उज्जैन जिले का इतिहास बहुत पुराना है यहाँ के राजा विक्रमादित्य के काल से विक्रम संवत चलता है और उन्होंने अपने काल में सोने के सिक्के चलाए थे यहाँ समाता हरसिद्धि का मंदिर उनकी आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर गुरु गोरखनाथ का मंदिर है और राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध हैं उज्जैन के और महाकाल का मंदिर है और यहाँ पे महाकाल राजा का मंदिर है और यहाँ के अब जो प्राचीन से आगे आधुनिक में है विकसित हुआ है बारह वर्ष में यहाँ पे सिंगस्त का मेला लगता है बड़े बड़े साधु संत वगैरह सब मेले में आते हैं और हर साल यहाँ कुछ ना कुछ विकास उज्जैन शहर का होता है और प्रसिद्ध व्यक्ति में एक यहाँ पे राजा जयचंद हुए उन्होंने अपने नाम से एक जंतर मंतर महल खोल रखा है वैज्ञानिक जहाँ शोध करते रहते हैं और देखते रहते हैं तारागणों की गणना करते रहते हैं जब ग्रहण होता हैं तब वहाँ पे वैज्ञानिक लोग इकट्ठे होते हैं देखते हैं यहाँ से कर्क रेखा निकली है उज्जैन की जो है अपने उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है यहाँ का बहुत महत्व है ऐतिहासिक नागरी है धार्मिक नागरी है सामाजिक नगरी है यहाँ हर तरह से विकास होता रहता है बाहर से दूर देश से विदेशों से लोग यहाँ महाकाल राजा के दर्शन करने आते हैं इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है